एकटा एहन समय अबैत अछि जे हम अपन लक्ष्य बनबै छी जाहिमे कोनो जेना समझूकी हम पीएचडी करबाके ईच्छाक अइ त पीएचडी करै के लिए त एकता लक्ष्य भेल ओही लक्ष्य मे हम समय सीमा रहय छै ओहि समय सीमा मे हम पीएचडी के लीखित व्यवस्था करै छी लीख कए टाइप करए कए बेन्डिंग कराए के सबके एकत्रित करै छी एकत्रित करि के ओकरा भाइभा लेल तैयार कए कऽ यूनिवर्सिटी मे जमा करै छी यूनिवर्सिटी ओहि समय सीमा के अन्दर हमर भाइभा लैत अछि आ हम पीएचडी के उपाधि प्राप्त करैत छी आ तकरबाद आगू कार्यक्रम बढ़ैत अछि इएह एकटा एहन समय होइत अछि जकरा हम समय सीमा के अन्दर पूरा करै छी इएह समय अछि